एह्दे पर में तुसेंगी कुश चंद लफ्ज दस्सना चाह्न्ना ऐं गौ माता जेह्ड़ी साढ़ी ऐ हिन्दू समाज़ नै इसी इक बड़ी बड्डी मानता दित्ती दी ऐ इसी इक मैां दा रूप समझियै इसी माता मन्नें दा ऐ एह्दा जेह्ड़ा दुध्द ऐ ओह् बड़ा गै फायदेमंद ऐ एह्दे दुध्द दे अनेक सारे फायदे न जेह्ड़े साह्नू इक पालन पोशन दे कन्नैं कन्नैं इक न्हाड़े गोवर पेशाव करी जेह्ड़े एह् बी शुद्ध मन्नें गेदे न हिन्दू इसी मां दे समान दर्जा दिंदे न और मां गै मनदे न गवा दियां बड़ियां विशेशतां न इसी हिन्दू धर्म च हर जगाह् लोग पूज़दे न ते लोग न्हाड़े पैरें गी स्पर्श करियै गौ माता दा आशीर्वाद लैंदे न ते अपनियां मनोंकामनां जेह्ढ़ियां ओह् पूरियां करदे न एह्दे कन्नैं कन्नैं साढ़े हिन्दू समाज़ च जिसलै कोई मरी जंदा ते उसी बी साढ़े पंडत लोग न ओह् आखदे न गौ दी पूशल फड़ांदे न कोई बमार होऐ

केंई किस्म दे नाना प्रकार जियां मिठाईयां बनदियां न जेह्ड़े लोग अपनें शुध्द अवसर टाइम पर दुध्द देंही मिठाई बगैरा शुभ टाईम पर इस्तेमाल करदे न गौ शालें च दिक्खो ते केंई बारी लोग इनेंगी गुड़ घाह् जौ दा आटा देईयै साढ़े गुरु लोग पंडत लोग साह्नू दसदे न कि तोहाड़े कोई ग्रैह् दिशा चला दी ऐ तुस गौ दा पूज़न करो गौ गी गुड़ खलाओ गौ गी जौ दा दाला खलाओ गौ गी घा पाओ ताकि थहाड़े क्लेश जेह्ड़े तोआढ़े संकट आए दे नै ओह् दूर होई जान इस बास्ते हिन्दू समाज च गौ गी बड़ी बड्डी मानता दित्ती गेदी ऐ केंई बारी दिक्खनें च एह् औंदा ऐ जिसलै गौ दै उप्पर कोई अत्याचार करदा ऐ ते साह्नू इक बड़ी साढ़े दिन गी इक चोट लगदी ऐ अस सुननें आं जिसलै कि गौ दी हत्य कीती गेई में एह् उनैं लोकें अग्गैं हत्थ बन्नियैं अपील करंग के कुसे दे धर्म दे खिलाफ कदैं बी एह् जेहा कम्म नेंई करनां चाही दा जेह्ड़ी कुसा दे कुसै दे धर्म दे खलाफ जां कुसै दी हत्या करनी ओह् अच्छा नी होंदा नां गै ओह् अच्छा लगदा ऐ नां गै उसी कोई अच्छा समझदा ऐ नां गै एह् जेहा कदम कदैं उठानां चाही दा कि जेह्ड़ी कुसा गी ठेस लग्गै अगर अस पशुएं गी साह्नू उनेंगी जन्म देनें दा कोई हक्क नी थ्होया ते साह्नू मारनें दा हक्क कुन्न देई दित्ता एह् सरासर गल्त ऐ पशु जेह्ड़े ओह् इक मनुष्य दे स्हारै गै जींदे न अस ते उंदा इक स्हारा न असैं गै उंदा स्हारा बनना चाही दा पशु इक कुदरत दी देन ऐ मनुष्य बी इक कुदरत दी देन ऐ इस करियै में सारैं अग्गैं अपील करंग कि पशुएं गी अपनें समान गै समझनां चाही दा उंदा दुख दर्द बी अपनें समान गै समझनां चाही दा जियां कि उनेंगी असैं मारनां नी चाही दा मेरी सारें शैह्री मनुष्य सारे मनुष्य साथियें कन्नैं में अपील करंग कि पशुएं उप्पर बी दया रक्खनी चाही दी पशुएं दा रक्ख रखाव बी साढ़े हत्थ गै असैं गै करना एह् साढ़ा गै धर्म ऐ असैं इसी करदे रौह्नां चाही दा इसी भुल्लनां नी चाही दा जै हिन्द जै भारत